ہیلو سر میں شیر پنجاب سے بات ہو رہی ہے کی میں یسرا بول رہی ہوں جو کہ آپ کی ڈیلی کسٹمر ہوں سر مجھے یہاں یہ پوچھنا تھا کہ چائینیز میں کیا کیا مل سکتا ہے ابھی اِس ٹائم جیسے کہ موموز وغیرہ اور یہ سب مجھے مل سکتا ہے اور انڈینس کھانے میں کیا رہے گا مطلب بریانی وغیرہ مل جائیں گی اور قورما روٹی وغیرہ مل جائے گا کیا اور اور مجھے اِس کا بتا دیجیے کہ پیمینٹس کیا رہے گا مطلب اور مجھے چائینیز میں ویسے موموز چاہیے چاؤمین چاہیے منچوریئنس وغیرہ چاہیے تو یہ آپ کے یہاں پر اویلیبل ہو جائیں گی اور مطلب کتنا ٹائم لگے گا اور کیا کیا پرائیز ہی یہ سب چیزیں آپ مجھے بتا دیجیے اور میں یہاں ڈیلی آتی رہتی ہوں آپ کی ڈیلی کسٹمر ہوں تو انڈینس کھانے میں کیا کیا مل جائے گا بریانی مل جائے گی کباب وغیرہ اور روٹی اور چکنز وغیرہ کیا کیا اویلیبل ہوں گے تو وہ سب آپ مجھے بتا دیجیے اور میں آپ کو پیسے بتا دیتی ہوں اچھا کتنا پیمینٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سو فور ہنڈریڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کتنا دیر لگے گی اچھا آدھا گھنٹہ لگے ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے میں آپ بھیج دیجیے اور میں آن لائن پیمینٹ کر دیتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے تھینک یو سر